ہاں میں نے اپنے ہاتھ سے ایک کاڈ بنا کر اپنے دوست کو گفٹ کیا تھا اس کاڈ کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی سجاوٹ کی اس کی سجاوٹ میں میں نے اس کاڈ کے اوپر بندی پھول وول وغیرہ اور بھی بنائی ونائی کی جس سے وہ کاڈ بہت اچھا لگ رہا تھا اور میرا ایک دوست ہے اس کو پینٹنگ بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے وہ آئے دن کچھ سے کسی کسی سے کسی چیز کی پینٹنگ بناتا رہتا ہے ایک بار ان نے مجھے بہت بہترین پینٹنگ بنا کے دی اس پینٹنگ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور اس پینٹنگ کو میں نے بہت ہی حفاظت سے رکھا ہے جب بھی میں اس پینٹنگ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے دوست کی یاد آتی ہے جب وہ کوئی پینٹنگ بناتا ہے دل سے بناتا ہے محنت سے بناتا ہے اور بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور وہ آدمی کسی کو بھی جب وہ پینٹنگ گفٹ کرتا ہے تو وہ آدمی اس پینٹنگ کو حفاظت سے رکھتا ہے یا اپنی گھر کی دیوار پر چپکا دیتا ہے جس سے یاد تازہ رہے اور بھی بہت سی جگہوں پر جیسے میوزیم ہے وہاں پر پرانے زمانے کی جو پینٹنگ بنی ہوئی ہے وہ لگی رہتی ہے رہتی ہیں جسے آدمی جب جب وہ آدمی وہاں ڈھونڈنے جاتا ہے تو وہ پینٹنگ کو دیکھتا ہے